ہندوستان میں نقل و حمل کا انتظام اس طرح ہے کہ ٹرین ہیں بسیں ہیں گاڑیاں ہیں بائیک ہیں اور سائکلس ہیں کہیں فلائٹس ہیں ہوائی جہاز ہیں یہ سب جو ہیں ہندوستان میں نقل و حمل ہیں ان کے ذریعے کیا جاتا ہے نظام ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ جو مطلب بسیں ہوتی ہیں جیسے کسی کو کسی دوسرے شہر میں جانا ہے تو وہ بسوں سے جا سکتا ہے بسیں جو ہیں آسانی سے مل جاتی ہیں اپنے شہر کے اندر ہی مل جاتی ہیں کسی بھی وقت مل جاتی ہیں بسوں کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ بسیں ہمیشہ اویلیول ہوتی ہیں سب مل جاتی ہے آسانی سے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے نقل و حمل کا کہ آدمی کہ کوئی بھی شخص اگر کہیں کسی دوسرے شہر میں کسی دوسرے صوبے میں جانا چاہتا ہے اور کم خرچ میں جانا چاہتا ہے تو اس کا سب سے اچھا یہ رہتا ہے کہ ٹرین سے جائے کیوں کہ ٹرین جو ہوتی ہیں اس کا ٹکٹ وغیرہ بھی کم ہوتا ہے اور ٹکٹ کم ہوتا ہے اور آسانی سے کسی بھی شہر میں جا سکتے ہیں اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں اپنی کار وغیرہ ہوتی ہیں جن کی اپنی خود کی بائیک ہے کاریں ہیں کاروں سے جاتے ہیں بائیکوں سے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں تو اس سے بھی جا سکتے ہیں اسی طرح اور دوسری چیزیں ہیں اب جہاں تک بات ہے سفر کے دوران جو ان کو چیلنجیز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اگر اپنی ذاتی گاڑی سے جا رہا ہے تو کہیں راستے میں گڈھے ملتے ہیں گڈھے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر راستہ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی راستے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چور یا ڈاکو ٹائپ کے لوگ مل جاتے ہیں جو لوٹ لیتے ہیں لوٹ پاٹ کر لیتے ہیں سیکیورٹی کا سسٹم زیادہ نہیں ہے اس لیے زیادہ بہتر جو ہے وہ ٹرین کا سفر ہی مانا جاتا ہے لیکن اس میں بھی ایک نقص یہ ہے ایک چیلنج یہ ہے کہ ٹرین جو ہوتی ہیں وہ اکثر لیٹ ہی چلتی ہیں اور کبھی کبھی بیچ میں رک جاتی ہیں کہیں راستے میں رک جاتی ہیں یہ سب چیزیں ٹرین میں کے سفر میں ہوتی ہیں اور جو ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے بہت با حیثیت اور جن کے پاس پیسہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے وہی لوگ کرتے ہیں یا جن کو جو ارجینٹ کسی کی میٹنگ ہوتی ہے یا بزنش ٹرپ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ جاتے ہیں اور جو اسے بہتر بنانے کا جہاں تک کا سوال ہے تو اس کو بہتر اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ جیسے مان لیے آپ بسوں کو ہی لے لیجیے تو بسوں کو اس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں سیکورٹی کا سسٹم ہونا چاہیے اور ٹکٹ اچھا صحیح ہونا چاہیے کیوں کہ بسوں کے ٹکٹ جو ہوتے ہیں وہ عام طور سے بہت زیادہ آج کل ہو گئے ہیں بہت زیادہ لوگ ان میں سفر کم کرتے ہیں حالانکہ یہ اویلیبل ہوتی ہیں سب جگہ مل جاتی ہیں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں لیکن اس کا ٹکٹ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ایک بہتری یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ٹکٹ کو تھوڑا کم کریں سرکار اور جو حکومت ہے وہ اس کو ٹھیک سے عمل میں لائے اسی طرح ٹرین میں جو ہے بہتری کی جا سکتی ہے کہ اس میں سیکیورٹی سسٹم بڑھایا جائے اور اس کو جہاں جانا ہے جس اسٹیشن پر پہنچنا ہے وہاں ٹائم پر پہنچے اور بیچ میں کہیں نہیں رکے اور اس میں جو ہے سواریوں کا بیٹھنے کا نظم وغیرہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے جتنے ٹی سیٹ بک ہوں صرف اتنے ہی لوگ اس ڈبے میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بکنگ کے علاوہ بھی لوگ بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے